जय झूलेलाल दादी कीअं ठीकु आहियो तव्हां हा दीदी छा कयां हाणे शादी आहे घर में त हुनजे विषय में तव्हां वटि आई आहियां मां पई चवां लहिंगा सुठा ॾेखारियो मुंहिंजे लाइ पार्टी विअर ॾेखारियो कहिड़ी वैरायटी ईंदी टीहें में हा जी हा हा तव्हां ट्रैडीशनल मे मूंखे ॾेखारे छॾियो ॿ पीस खनि त मां ॾिसी वठंदमि त पोइ हुनजे हिसाबु सां पर कढरायांव थी तव्हां खां मां बजट तहां बजट तव्हां ॾिसो ज्यादा से ज्यादा पंजे हज़ार ताईं कढी छॾियो पंज छहें हज़ार जे आसि पासि हुजे भले तव्हां कढी छॾियो हा इनमें कलर कलर ॾियो कलर ॿियो कढोसि न थोरो मीडियम कलर हुजे जीअं सुठो लॻे माण्हू चिमिके पियो मस्तु बढ़िया नज़रु अचे हा ॾाढो ॾाढो ॾाढो ॾाढो सुठो ॾाढो बढ़िया ॾाढो ॾाढो मस्तु शइ आहे हा हा हा इहो वणे थो इहो ॾाढो बढ़िया ॾाढो बढ़िया आहे हा पाण पाण भरी आहे पाण सुठो टीह टका ॾेई छॾियो आहे त सुठो थी वञे हा हा मुंहिंजे हा इहो त मां पसंदि इहो त मां पसंदि करे वरितो पर तव्हां मुंहिंजे बाबू लाइ ॾिसो न कोई सुठो सो हिकु बढ़िया सूट कढोसि हा हा इहा इहा मुंहिंजी पसंदि थी वई जी सतें साले जो आ हुनजे तव्हां हिकु मस्तु सूट कढोसि बढ़िया जंहिंमें वाह लॻे छोकिरो बढ़िया चमिकी पए जीअं हा बिलैक बिलैक बिलैक कलर कलर त असांखे बिलैक वधीक वणंदो आहे कारे में हर को ॿारु सुठो लॻंदो आहे न कारो कारो कारो सलैक्ट कारो सलैक्ट कयमि मांव भैण मां कीअं कारो स्लैक्ट कयोमांव थी हा हा छोकिरो असांजो अछो आहे न त कारो कलर मस्तु ठहंदुसि न हुनते

हा ॾाढो ॾाढो सुठो ॾाढो प्यारो थो लॻे पर हिकु ॿियो बि खणी ॾेखारियो त ॾिसी वठूं असां न पोइ हुस्नु वारो सुठो पियो लॻे उहो बढ़िया हुयो न चङो पियो लॻे जी जी जी इहो तव्हां कढोसि इहो भेण इहो कढी वठोसि हा न चांहि कॉफ़ी रहण ॾियो हिकु मुंहिंजी ससु लाइ ॾाढो प्यारो सूट कढो वर्क वारो कढो जीअं लाइट कलर हुजे मस्तु लॻे जीअं हा थोरी डिघी आहे त थोरो जीअं सुठो लॻेसि हिनखे चमिके थोरी कलर में बि आहे सुठी आहे थोरो सुठो लॻेसि हा सुठो सुठो त लॻे थो हीउ साओ वारो ॾाढो सुठो थो लॻे शादीअ में पाइण लाइ पर तव्हां ॾिसो थोरो अञा ॿियो बि कोई हुजे सुठो त कढी ॾेखारियो त पोइ ख़बर पए न हा हा हा भेण मूंखे सुठो लॻो इहो बि ठीकु आहे भेण जय झूलेलाल भेण